खैनानो खैना गोदानफोरनो मानसिफोरा हाबायाव मा बान्था होयो जौथुक हरनाय जायो ना जाया जोंनि बर'नि समाजनि हाबायाव नियम मथे जोङो खैनाफोरनो गोदान दख'ना गानहोनाय जायो गोदान सादोर गानहोनाय जायो गोदान सेन्देल आरो बिदिनो हानायफ्रा बिदिनो सना रुफाबो गानहोनानै गानहोनाय जायो दा जोंनि हाबायाव माखासे बर'नि नियम निथि दं हिसाबै बे नेम नेथिजों जोङो हाबाखौ खालामनाय जायो दा जौथुक हरनायनि बेलायाव जोंनाव बर'नि समाजाव नेम गैया नाथाय दानि दिनाव जोङो एफा एनै जोङो जौथुक हरनायफोरखौबो नुबाय माने जाय नखरहा हायो हाया बेफोरो माने फिसानि मुङाव एफा एनै जौथुक हरनाय बेफोरखौबो जोङो नुयो किन्तु जोंनि बर' समाजाव बेफोरो माने माखासे थाखानाय नङा आरो थाखानाय नियम नङा जोङो बिखौ माने अन्नानैसो हरनाय जायो आरो दा जौथुक हरनायाव सोरबा बिदिनो बिदाफ्रा अनबाय सोरबा बिदिनो बिमायफ्रा अन्नानै हरनाय जायो दा बेनिखायनो जोङो बर'नि हाबाफोरखौ माखासे गोनां गैयै थायो हिसाबै जोंनि बर' समाजा माने बेफोरखौ जोङो जौथुकनि नेमफोरखौ लानाय जायाखै आरो दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय माने जोंनि खैनाफोरनो मा हिन्जाव गोदाननो माबादि गानहोनाय जायो गानहोनायखौबो आङो बुंबाय आरो जौथुकनि बेलायावबो आं माने बेखिनिखौनो बुंबाय